جب میں پہلی بار بائک لیا تھا میرےا بہت اچھا لگا اور میرا پسندیدہ بائک ہی تھا اور چلانے میں بہت اچھا لگتا ہے اور اس کا کلر بھی بہت پسند تھا اور پہلے سے خواہش بھی تھا کہ ہم بلیک کلر لیں گئے اور بلیک کلر ہی لیے اور کم بجٹ میں بھی مل گیا اور بہت اچھا بھی لگا اور چلانے میں بھی کہیں جانا بھی رہتا ہے تو سوچنا بھی نہیں تور پڑتا ہے وںیں پہنچ جاتے ہیں اور بہت پسندیدہ اب بہت دنوں سے خواہش بھی تھا کہ بائک لیں کے اور سب سے پہلی پہلا چیز لیے بہت اچھا بھی لگا